हाँ रील्स डांस हम देखते हैं शॉट्स भी देखते हैं कोई विशेष तो नहीं क्योंकि नाम याद रहते नहीं हैं परंतु अभी ये भाई साहब ने हमें बताया कि ये अंजलि एक कोई डांसर हैं जो रील बनाती हैं इसके अलावा शाहनाज़ एक डांसर हैं धनश्री जो युज़वेंद्र चहल क्रिकेटर हैं उनकी पत्नी हैं वो भी डांसर हैं और धनश्री तो कोरोना काल के समय काफ़ी प्रसिद्ध हुईं थीं तो ये अभी डांसर हैं और भी सामान्य जो रील सामने आती हैं चाहे वो डांस की हों चाहे डांस की ना हों वो हम सभी देखते हैं